हा हैलो ॿुधायो नमस्ते

तव्हां जो नालो अछा अड़े हा हा तव्हां जेकी कल्ह ॾेई वियव न हा हा उन्हनि मां टिनि मां ॿ त ठही वयूं आहिनि बाक़ी टे बाक़ी आहिनि ठाहिणा हा जेकी तव्हां ॿ ॾेई ॾिनियूं हुयूं न माप लाइ उहे असां हिकदमि मस्तु करे ठाहे रखी आहे पर जेकी टे आहिनि उन में थोरो टाईम लॻंदो ॿ टे ॾींहं लॻंदा अञा हा हा हो जेको कारीगर आहे न टे कारीगर आहिनि टिनि मां टई भाऊ हली विया आहिनि त अकेलो नथो करे सघां न एॾो हिकु महिल तॾहिं छा आहे हाणे हा न हाणे छा आहे इएं त्योहारनि जो टाइम थो हले त जामु माण्हू कपिड़ा था सुबाइनि त इन करे हा हा हा हा हा मोकिलियोनि मोकिलियोनि उन्हनि जो बि थी वेंदो जल्दी खां जल्दी हा पणीहं कारीगर पणीहं खां अचनि था

हा हा तव्हां जी बि ॻाल्हि सही आहे पर हाणे छा था करे सघूं हुननि खे रोके त नथा सघूं असां अड़े न न हा हा तव्हां माप ॾेई वेई आहे असां संभाले बि रखी आहे ऐं तव्हां चिंता न कयो तव्हां खे कमु बरोबरु सुठो थी मिलंदो भले थोरो टाईम लॻंदो पर सुठो कमु थी मिलंदो

हा तॾहिं त चवां थो न भाई सुठो कमु करे ॾियांव छा था चओ

अड़े तव्हां चिंता न कयो हा हा तव्हां चिंता ई न कयो कारीगर न मां पाण पंहिंजे हथु सां ठाहींदुमि तव्हांजी ड्रेसियूं मस्तु मस्तु हिकदमि मस्तु करे ठाहे ॾींदुमि तव्हां चिंता ई न खणो असुलु भाई सभु ॼणा पुछंदा तव्हां खां भाई किथां ड्रेस सुबाई अथई हा हा हा हा हा असां खे बि धंधो करिणो आहे

हा त न न पणीहं ॾियांव थो सुठी करे ठाहे करे हा हा तव्हां खे करे थो ॾियांव ऐं हो जेकी तव्हांजी साहिड़ियूं आहिनि न उन्हनि खे बि ॿुधाए छॾिजो दुकानु जो नालो हा हा यादि सां मोकिलिजो तव्हां खे मस्तु करे ठाहे थो ॾियांव उन्हनि खे बि ॾेखारिजो हा न न तव्हां अचो पाए ॾिसो हिकदमि बराबरु हुजे पोइ ई पैसा ॾिजो बस तव्हां जे लाइ त वेठा आहियूं असां हा हा